नमस्कार नमस्कार कहाँ जाना है घूमने दिखा देंगे भाई आ जाएँ आ जाएँ अभी आ जाएँ पहले जाना है आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही जैसे कि हनुमान मंदिर है बड़ा मंदिर जो हनुमान मंदिर है वह भी अच्छी जगह है घंटाघर वह भी अच्छी जगह है आपको जहाँ भी जाना हो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है दुर्गा पूजा होती है बहुत से शहर में ऐसी जगहें है सुंदर जहाँ भी आपको जाना हो

ठीक आइये आपको हर जगह घूमाएँगे जहाँ भी बताएँगे तहाँ घुमाएंगे जहाँ भी घंटाघर जाना है हनुमान मंदिर जाना है जहाँ भी जाना है सब सब कहीं घुमाएंगे आपको हाँ ठीक अब कितने समय आपको जाना है कब जाना है

कल आ जाइए कितने समय आएंगे कल आ जाइए बस अच्छा हज़रत दल हज़रत दल तो पहले आप पहले आप हजरत गंज जाएंगे या चंडिका देवी जाएंगे या हनुमान मंदिर जाएंगे फिर पहले आप पहले आप चंडिका मंदिर चलें उसके बाद फिर हनुमान मंदिर चल गए